हाँ हेलो हाँ जी बोलिए हाँ ठीक है हाँ हाँ कितना देना है लीटर अभी तो पचास रुपया हो गया है

हाँ हाँ हाँ हाँ और दोनों टाइम नहीं चाहिए हाँ हाँ हाँ हाँ और गाय का दूध या भैँस का दूध ठीक है हाँ और बोलिए आपकी मर्ज़ी आप दिन रोज पेमेन्ट देने आ पाते हैं तो दीजिए नहीं तो महीने में दीजिए चलेगा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है हाँ हो सकता है आपकी मर्ज़ी आप रोज दोगे तो चलेगा हफ़्ते में दोगे तो भी चलेगा महीने में दो दोगे तो भी चलेगा नहीं नहीं पानी ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए हमें

हाँ हाँ वापस कर दीजिएगा बोलिएगा उस अगर दूध फट गया तो अगले दिन मैं जब दूध देने आऊँगी आप बोल देना नहीं तो फ़ोन करके बोल देना तो मैं दूध हाँ हाँ तो हाँ अगले दिन मैं उस दिन का और अगले दिन का दोनों मिलाकर ले जाऊँगी हाँ हाँ एक लीटर ही चाहिए ना

नहीं नहीं डिस्काउन्ट तो होता है लेकिन देखो बाहर से आप हाफ़ लीटर लाओगे तो तो आपको पड़ जाता है तीस रुपया तो लीटर प्रति हमलोग पचास रुपया में देते हैं तो आपको डिस्काउन्ट तो मिला है ना

हाँ हाँ ठीक है देखूँगी आप लो अच्छा लगेगा तो लो डिस्काउन्ट के बारे में बाद में बात करेंगे हाँ हाँ पहले आप खुद लो कैसा लगता है फिर उसके बाद देखेंगे हाँ हाँ और पनीर वग़ैरह लोगे या दूध ही हाँ हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ वैसे मैं बोतल जो लेकर जाऊँगी वह अच्छे से धो धाकर रख देना उसको वापस कर देना अगले दिन मेरा बोतल हाँ हाँ तो फटेगा तो कॉल करके बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है हाँ हाँ ठीक है नहीं नहीं पानी या पानी हमारे यहाँ नहीं मिलाते हैं ज़्यादा और पाउडर भी नहीं मिलाते हैं हाँ ठीक है आपको जब लेना है बोलिएगा हाँ हाँ अच्छा अच्छा मैं रखती हूँ